शरबत जे बारे में मां ॿुधाया त शरबत असांजे जूनागढ़ में तयार शीशा मिलंदा आहिनि पर हुनजे शरबत में एसेंस वधीक निकिरंदो आहे तॾहिं मां तयार शरबत न वठ वठंदी आहियां मां पंहिंजे ॿारनि खे घर में शरबत ठाहे करे पीआरींदी आहियां हिन में गुलाब जो शरबत ॾाढो सुठो थींदो आहे छोकी हुन में गुलाब जा पन पवंदा आहिनि उहा शरबत खीर में ठाहिण सां ॾाढो सुठो थींदो आहे मां गर्मियुनि में राति जो इहो शरबत सभिनी खे पीआरींदी आहियां हिन शरबत सां गर्मी में ठंडक मिलंदी आहे ऐं जो हिसाब सां बि तरह तरह जा ऐं मूंद जे हिसाब सां बि तरह तरह जा फ्रूट ईंदा आहिनि उहे शरबत बि मां घर में ठाहींदी आहियां जीअं चीकू जूस एप्पल जो जूस मौसंबीअ जो जूस इहे सभु जूस बि ताक़त वारा हूंदा आहिनि ही सभु जूस ॿाहिरि महांगा मिलंदा आहिनि गर्मियुनि में गर्मियुनि जी कची अंबड़ियुनि अंबड़ियुनि जो बि शरबत सुठो थींदो आहे हुन शरबत पीअण सां उस में लू न लॻंदी आहे तॾहिं मां हीअ शरबत घर में ठाहींदी आहियां